पंज नवम्बर उणिवीह सौ टेहठि छह दिसंबर उणिवीह सौ सतहठि अठ जनवरी ॿ हज़ार सत्रहं मार्च उणिवीह सौ नवे यारहं मै उणिवीह सौ नवे